पेट्रोल हे नॅचरल आनी नॉन रिसवेबल रिन्युएबल रिसोर्स आशिल्ल्यान ताची दर दिसान दीस वाडत आसा आयची पेट्रोलाची रेट पळयल्यार जाल्यार सद्दां सद्दां लांब प्रवास करपाक कठीण जाला तेन्ना हांव पयस पयस प्रवास पयशे सेव करतां आनी बजट जालो की लांब प्रवास करपाक वतां सद्दां सद्दां पेट्रोल घालून प्रवास करप हें पर्यावरणाक खूब वायट तेन्ना आमी सद्दां लांब प्रवास कमी करून गरज आस गरज आसता तेन्नाच गाडी व्हरप